आं दा ना हमनायनि सोमोन्दै ओरैनो इसे बुंनो नागिरदों माने ना हमनाया जोंना बिदिनो खाथि खाला दैमा दं नालाय दैमायाव थांनानै बिदिनो ज' ज' हिनजावफोर थांना ओरैनो आखाइजोंबो गोरोमनानै हमना लायो आरो बिदिनो आस्राफोर जेलेंफोरबो जेलेंजोंबो थांनानै हमहैयो साथेनानै ओरैनो आस्रा बा जेखाइ जेखाइजोंबो गुरनानै मोनो गोरोमनानैबो ए ओरैनो सेन ख'खा बेफोरावबो सानानैबो मोनजायो ओरैनो दैज्लां दिनाव ख'खा सानानैनो बुहुद ना मोननाय जायो आरो जोंनियाव नाफोरा मेल्ला नालाय ओरैनो सिंगि मागुर बाल्लि बोथिया ओमफ्राय ओरैनो जेखाइफोरजोंलाय ना फिसा फिसाफोरखौ मोनो बोथिया बिदिनो ना फिथिग्रि ना मावा जेलें साथेबाबो ना मावाफ्रा बुरजा बुरजा मोनो ओरैनो खाथि खालायावनो फोथारफोरावबो ओरैनो जेखाइफोरजों गुरनानैबो मोनजायो ना सिंंगि ना गोरि ना मावाफोर फोथारावनो मेल्ला मोनोना नाफोरा ओरैनो खाथिफ्रावबो बिलो दङ बिलोआव थांनानैबो ओरैनो जेखाइजों गुरहैयो आरो जेलेंबो साथेहैनानै मोनबोयो जोंनि बर'फ्राथ' बिदिनो जेखाइ जेलेंफोरजों साथियो आरो आरो गुबुन गुबुन हारिनियाबो बोरै बोरै गुरना जायो